कि हाल अइ यौ सब्जी हमरा लेबाके छै बन्धाकोबी लेबै मटर छिम्मी लेबै कोबी लेबै मिरचाइ लेबै धनिआपत्ता लेबै टमाटर लेबै कि दाम छै पहिले कनि दाम दीर कनि कम करिऔ ने हुँ अपन हाँ तऽ कम करिऔ गरीब लोक छिए सब्जी सबमे सकैवला छिए यौ जे किनबै यौ कनि कम करिऔ ने सब्जी साग हमरा बिआह शादी छै अधिकसँ हमरा सब्जी लेबाके छै तऽ हमरा कम करबै तब ने हम लेबै कोबी लेबै हम दस किलो छिम्मी लेबै चारि किलो अऽ बऽ टमाटर लेबै दुइ किलो मिरचाइ लेबै एक किलो हाँ तऽ हमरा फैदाके छै सेसब केओ धनिआपत्ता दिऔ आधा किलो दै हमरा सबचीज खरिदैके छै तब कनि कम कऽके रेट हमरा दिअऽ हाँ तऽ हमरा रेट कनि कमकऽ कऽ आओर हमरा सबचीज दऽ दै दिअऽ आओर हमरा लेबाके छै दऽ दिअऽ हमरा सब सब तरकारी कल्हि किए लेबै आइए लेबै सब्जी आइ लेबाके छै हमरा बिआह शादी छिए आइ आओर कल्हिखना तऽ हम आइए ने सबचीज लऽ कऽ रखबै हाँ तऽ हमरा दऽ दिअऽ सब्जी आइ आइए ने छिए आलुओ रखै छिए अल्लू हाँ तऽ ओहोमे अल्लूओ दऽ देबै ने अइ अल्लूके रेट कै रुपैए अइ हाँ तऽ दऽ दिऔ अल्लूके तऽ बेसी खपत होइ छै तऽ दुइ बोरा अल्लू दऽ दिऔ आओर पइसामे किछु कम कऽ दिऔ हँ हँ ई नहि कहबै जे एखने कहै छिए सबके जे हमर रेट बेसी करब से नहि करबै हँ ठीक छै आबै छी आबै छी ठीक छै हम आबै छी लैलए